बिहारमे महत्वपुर्ण पर्व संस्कृतिक परम्पराके बहुत तरहके जेना मुण्डन छै मुण्डन दू तीन कास्टमे बढ़िऑंसँ मनायल जाइत अछि जेना ब्राम्हण राजपुत हँ तऽ ओ तऽ ओहन कास्ट छै लेकिन जे नेमसँ जे एथीसँ जे धुमधामसँ हमसभ ब्राम्हणमे मनाबै छी ओहन तरहसँ ओहन नियमसँ ओहन एथीसँ दोसर कास्टमे नहि होइत अछि ओ सभ तऽ हमर सभकेँ कॉपी करै छथिन जेना हमसभ करै छियै ओना ओ सभ कॉपी कए कऽ करै छथिन आओर उपनयन उपनयन तऽ सिर्फ हमरे सभमे होइत अछि हुनका सभके तऽ जेना यादव भेलै कि राजपुत भेलै कि आर भी कोनो कास्ट भेलै हुनकासभमे उपनयन नहि होइत अछि ओ सभ तऽ उपनयनके हर रस्म जेना बँसकट्टी मड़वनी जे भी होइ छै उपनयनके कुमरम आओर बहुत तरहकेँ एहन रस्म होइ छै सब हुनका सभके लड़काके शादियेमे होइत अछि आओर हमरासभकेँ ई सभ रस्म लड़काकेँ उपनयनमे मनायल जाइत अछि आओर हुनका सभके की छै बस उपनयन किछु नहि होइ छै शादीसँ जेनाकि हम हालेमे देखलहुँ अछि एक राजपूत रहथिन हमरा घरके पासमे हुनकर शादी अछि और हुनकर तिलककेँ दिन ही हुनका जनउ पहिरायल गेल और हमरासभकेँ एहिठाम एहन नहि होइत अछि हमरा सभकेँ एहिठाम पहिले लड़का के उपनयन होइत अछि ओर फेर बादमे हुनकर शादी होइत अछि और जकरा नहि घर पर उपनयन मनेनाइ छै से कोनो देवस्थलमे उपनयन करै छथिन लेकिन एना नहि होइ छै जे शादी आ तिलक के दिन हुनका जनऊ पहिरायल जाइत अछि और हुनका सभके शादीओके दिन पहिरा दैत अछि तऽ हुनका सभकेँ लेल उपनयनके ओहन महत्व नहि छै दोसर कास्टमे जेना कि हमरा सभके घरमे हमरा सभकेँ एहिठाम देखल जाइत अछि और विवाह विवाहोमे बहुत एहन रस्म छै जेकि हमरा सभके हिन्दु धर्ममे होइत अछि लेकिन ओकरा सभकेँ हुनका सभकेँ धर्ममे नहि होइत अछि जेना बिआहमे हमरा सभके हुनका सभकेँ ओहिठाम हल्दी कुमरम घीढ़ारी मटकोर माटि मङ्गर और बहुत तरहकेँ रस्म होइत अछि जे हमरा सभकेँ एहिठाम नहि होइत अछि और हमरा सभके मधुश्रावणी बटसवित्री पञ्चमी बहुत एहन पर्व छै जे बिआहके बाद होइ छै और हुनका सभके नहि होइत अछि तऽ हमर सभके और हुनकर सभकेँ सांस्कृतिक परम्परामे बहुत तरहकेँ अन्तर अछि और महत्वपुर्ण पर्व जे हमरा सभकेँ बिआहमे सभसँ बेसी होइ छै